ہیلو کیا میری سینڈل شاپ سے بات ہو رہی ہے جی مجھے آپ سے ایک سینڈل لینی تھی جی جی میں وہی بول رہی ہوں مجھے فلائٹ کمپنی کی سینڈل چاہیے ہاں ایک بار میں لے کر گئی تھی تو میری دوست لوگ نے دیکھا تھا تو وہ بہت تعریف کر رہی تھی آپ کی دُکان کی چپل بہت اچھی ہوتی ہے نا مجھے ایک مجھے ایک چپل چاہیے اور ایک سینڈل چاہیے اور ایک شوز چاہیے نہیں مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ کی دُکان کتنے بجے سے کب تک کُھلتی ہے جی وہ میں ایک بار لے کر گئی تھی وہ آپ کی بہت اچھی لگی تھی مجھے بہت بڑھیا تھی آ سینڈل چاہیے مجھے اور پیسے کتنے جی ویسے آپ بتا دیجیے تھوڑے بہت نہیں نہیں میں کل پکا ضرور آؤں گی اور کتنے تک ملیں گے آپ تھوڑا سا تو بتا دے سکتی ہیں اچھا اور اچھے اچھے ڈیزائنس ہیں جی جی شُکریہ اب میں کل آکر آپ سے بات کروں گی آپ کا بہت بہت شُکریہ